हाँ महिला की प्राथमिकता है खाना बनाना क्योंकि हमारी समाज पुरुष सत्तात्मक है पुरुष घर के बाहर का काम करती है करते हैं और महिला घर के अंदर का काम करती है इसलिए उनका खाना बनाना एक तरह का पेशा है